हँ ठीक छै विपिन जी अपन सुनाउ हूँ अच्छा की कऽ रहल छी कोचिङ्ग जाय रहल छी अथीसँ देखैत तऽ छी लागल छी पढ़ाइ लिखाइमे इग्जाम दय छी किछु होय नहि है कोइ रिजल्ट नहि आ रहल अइ बेरोजगारी हय पढ़ाइ लिखाइ तऽ बिलकुल लगनसँ कऽ रहल छी आब एहिमे किछु मतलब एकर कोइ अथिए नहि मिल रहल हय आब की करू नहि करू अपन जाहिमे लागल छी लागल छी आब आगे सरकार की करतै ओहिके लेल

से तऽ बेरोजगारीके लेल जे अवसर छै सरकार खोलितै तेकर बादे ने जे जरूरी नहि छै कि सरकारिए नौकरी आ जरूरी भी छै हँ लागऽ के की छै सरकारिए नौकरी लेकिन सरकार अवसर भी नहि दय छै ने पढ़ाइ तऽ ढङ्ग से चलि रहल छै लेकिन ओ कोचिङ्ग जाइत छियै ओ कोचिङ्ग कऽ कऽ एलियै फेर दोसरके तैआरी कऽ रहल छी

हूँ

आब एहि पर सरकार कोइ विचार करितै तेकर बादे ने

आब बताउ की एते एते बेरोजगारी हूँ कहीँ छै हूँ नहि कोइ फैक्टरी अइ नहि कोइ फैक्टरी हय जहाँ पर अहाँ जॉब कऽ लेब पढ़ितो रहब

जॉबो होबऽ के चाही हूँ

ओहोमे तऽ देखैत छियै सरकारी नौकरी पाबऽ के लेल भी देखबे करैत छियै कतेक कतेक पैसा घूसखोरीके जमाना छै घूसखोर सब अफसर सब अफसरशाही सब लागल छै